میں نے ابھی تک کوئی یو ایف او نہیں دیکھا ایلینز اور دو دوسروں سیاروں پر زندگی کے بارے میں تو ریسرچ چل ہی رہی ہے ہمارے ناسا کے جو ویگیانک ہیں جو سائنسدان ہیں لگے ہوئے ہیں اور نئی نئی ریسرچ کرتے رہتے ہیں جس طرح ابھی چاند پر سیٹیلائٹ بھیجا گیا تھا اور وہاں سے جو رپورٹیں آتیں ہیں تو ایسا تو لگتا ہے کہ چاند کے علاوہ بھی دوسرے سیاروں پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے